धर्म एक ऐसा क्षेत्र है जो लोगों को उठना बैठना चलना सिखाता है धर्म के नाम पर लोग अभी काफ़ी उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं जो नहीं करनी चाहिए धर्म अपनी जगह सही है एक एक जगह सही है क्योंकि आप वो छोटे बच्चों को शुरू से सीखाते हैं कि हमारा एक धर्म है हमें उस धर्म के अनुसार चलना चाहिए तो उनको बचपन से सिखाया जाता है धर्म के बारे में और मेरी यही राय है कि सब धर्म अपनी जगह अच्छे हैं और सब अच्छा व्यवहार करना चाहिए सबको एक दूसरों के साथ धर्म को लेकर